جب لوگ اردو بولنے والے کسی ایسے فرد سے بات کرتے ہیں جو اردو نہیں جانتا ہے تو وہ مختلف طریقے اپناتے ہیں تاکہ بات چیت مؤثر ہو سکے ذیل میں چند اہم طریقے دیے گئے ہیں نمبر ایک سادہ زبان کا استعمال اردو بولنے والے لوگ اکثر مشکل الفاظ کے بجائے آسان اور عام فہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرا شخص کچھ نہ کچھ سمجھ سکے دوسری نمبر دو یہ مخلوط زبان اردو ہندی پلس انگریزی اکثر لوگ اردو کو ہندی یا انگریزی کے ساتھ ملا کر بولتے ہیں جیسے آپ کہاں جا رہے ہیں کہ جگہ ویر آ رہیوں گوئنگ کہہ دینا اس سے یر اردو بولنے والا شخص بات کا مطلب زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے اشاروں اور جسمانی حرکات کا سہارا کبھی کبھار الفاظ سے زیادہ ہاتھ کے شعارے چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات سے بات سم سمجھائی جاتی ہے خاص طور پہ جب زبان میں رکاوٹ ہو ہمیشہ ترجمہ کر کے بات سمجھانا اکثر مخاطب انگریزی یا ہندی جانتا ہے تو اردو بولنے والا شخص اپنی بات کو اسی زبان میں ترجمہ کر کے سمجھاتا ہے